में पूर्ण चंद मेरा नाऽ में रियासी डिस्टिक रौह्ने आह्ला में न इक बारी कोई साढ़े कंपीटीशन आया आर्मी दी जगह चली गे उत्थे आर्मी दी ही कोई कुक दा कंपीटीशन हा ते उत्थे पंज सत्त कुक जेह्ड़े बाह्र दे आए दे हे ते इक दो अस जम्मू दे हे ते उनें असेंगी देई दित्ता कि भई इत्थे कंपीटीशन ऐ तुस जेहड़ा सारे कोला अच्छे राजमां केह्ड़ा बनांदा ऐ स्हेई ते असें जेह्ड़े ओह बी कुक हे जेह्ड़े ओह् बी उन्दा बी नम्बर आया सारें दा आया ते बनान लगे राजमां अपने अपने में असें अपने राजमा बनाए होर अस जम्मू कश्मीर दे लोग जेह्ड़े सब तू स्हेई राजमां साढ़े ते भद्रवाह दे मश्हूर राजमां न होर जिन्ने स्हेई अस बनाई सकने आं बनाने आं होर जिन्ने स्हेई अस करने आं ओह् असेंगी साढ़े कोला ज्यादा बाह्र दे स्हेई जेह्ड़े बनांदे ओह नी बनदे हैन ओह साढ़े मश्हूर जेह्के भद्रवाह् दे राजमां एह् साढ़े लाके च पूरे बाह्र दे बिच्च मश्हूर राजमां जेह्के मन्ने दे न असें ओह फ्ही अपने राजमां जेह्ड़े जम्मू दे बनदे असें बनाए होर राजमां बनाने जेल्लै असें बनाए ते ओह्दे बाद अपने अपने भेजी दित्ते दस्सी दित्ते कि हां भई असें राजमां बनाइयै त्यार करी दित्ते न ते ओह्दे बिच्च असेंगी कोई घैंटे बाद बाज आई कि भई पूर्ण चंद कौन ऐ में आखेआ में आं ते ओह्दे उनें कि तुसें जेह्ड़े राजमा बनाए तुसें बौह्त ही बधिया बनाए होर बौहत अच्छे लग्गे असेंगी थुआढ़ा जेहड़ा ओह्दे च मी इनें मेरा पैह्ला नम्बर आया होर मिगी ओहदे च पदरां ज्हार रपेआ उनें इनाम बी दित्ता ते मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ ओह् के असें जेल्लै अपने कुकिंग च आए बनाए जेल्लै ऐक्स्पेरिंस जेह्का अपना दित्ता उत्थै होर राजमां बनाए राजमां जेह्के साढ़े बड़े पसंद कीते गे होर बड़े स्हेई लग्गे उनेंगी असेंगी बड़ी ख़ुशी होई कि हां भई साढ़ा जेह्ड़ा ऐ कुकिंग अस करने जेह्डी बड़ी अच्छी ऐ होर असेंगी एह्दा अच्छा तजरबा ऐ ते बाकी होर जेहड़ा यू टूब ते कोई खास मेरी कोई विडियो अहें अपनी बनाई दी में इन्ना पढ़े लिखे दा नी ऐ ते में कोई विडियो पाई दी नी ऐ बाकी घर बनांदे रैंह्दे न बच्चे मेरे ते ओह जेह्ड़ी विडियो बनांदे न सब्जियां सुब्जियां राजमां बगैरा बनांदे जेल्लै में अपना ऐक्स्पेरिन्स जेह्ड़ा दस्सना बच्चें गी भई तुस जेल्लै राजमां बनांदे ओ तुस इन्ना लून पाना इन्ना मसाला पाना इन्ना केह्ड़ा पाना ज्यादा अच्छे टेस्ट औंदे न कि बनाना जेह्का कोई मसाला ओह्दे च ज्यादा पाइयै नी स्हेई बनदे न कोई बी जेह्ड़ा किन्ना पौंदा लून किन्ना पौंदा हर चीज़ किन्नी मतलब स्हेई किन्नी एह्दे च पौंदी ऐ ते ओह बच्चे जेह्की विडियो बनाइयै कि यू टूब च पांदे रौंहदे मै बी ओहदे च कुछ ना कुछ बोले दा होंदा ओहदे बिच्च मेरा बी शेयर होंदा बाकी कोई अपनी विडियो कोई स्पेशल बनाई ओह नेईं पाई दी ऐ थोह्ड़ा बोह्त चलदा रौंह्दा मिगी बड़ा अच्छा लगदा कि बच्चे जेह्ड़े बनांदे न जेह्डी विडियो च पांदे न मेरा बी एहदे च शेयर होंदा में अपना बिच्च गै ऐक्स्पेरिन्स ओह्दे च शेयर करदा रौह्नां